विज्ञान जे द्वारा असांखे ॾाढी सुविधाऊं मिलियूं आहिनि विज्ञान एॾी तरक़ी कई आहे इहा ॾाढी असांजे लाइ भारत जे लाइ असांजे व्यक्तिगत ॾाढी ख़ुशी थी आहे छो त हुन में असांजा कमु ॾाढा आसान थी विया आहिनि इन करे जो असांजे धंधे में बि वाधारो थियो आहे पे पेसनि जी लेन देन ट्रांसफर फोन जे द्वारा असांजो थी चुको आहे ऐं थिए थो अचनि बि था वञनि बि था असांजी ॾाढी ख़ुशी आहे कि असांखे हीअ वर्क बैंक जे द्वारा सुविधाऊं मिलियूं आहिनि असां हुन लाइ विज्ञान लाइ ॾाढो आभार आहियूं कि अञा तरक़ी करे ॾाढो सुठियूं सुविधाऊं ॾि मिलियूं आहिनि इन करे असां पंहिंजे ॿियनि ख़ुशि भाई कंहिंजी तबियत बि सि क कंहिंजी ख़राबु थी रहे उन में बि ॾाढो वाधारो थियो आहे डाक्टरनि जे द्वारा ॾाढी सुविधाऊं मिलियूं आहिनि नवां नवां टैक्नोलॉजी जे द्व्रारा असांखे इलाज में ॾाढियूं फैसेलिटियूं मिलियूं हुयूं वधि में वधि जेके इलाजु थी रहियू आहिनि उहे ॾाढी सुविधा जनक थी रहिया आहिनि डॉक्टरनि खे बि इहा ॾाढी विज्ञान जे बारे में जानकारी ॾींदा पिया रहनि असां उन्हनि जे टच में रहंदा आहियूं इन करे ॾाढी ख़ुशी आहे कि हर सुविधा जी जानकारी मिलंदी थी रहे न्यूज़ जे द्वारा ॾाढी जानकारी मिलंदी थी रहे न्यूज़ असांजी एतिरी विशाल पहुची वई आहे विशाल तरीक़े सां कमु करे रही आहे कि हर सुविधा जनक कमु जेके बि आहिनि असां खे उन जे द्वारा पतो थो पए न्यूज़ ॿुधाइनि था इन करे असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे कि असांजी भारत में ॾाढो तेज़ी सां वधी रहियो आहे ऐं असांखे सुविधाऊं पूरी पूरी तरह सां मिली रहियूं आहिनि असांखे इन में ॾाढी ख़ुशी आहे कि भारत अञा तरक़ी करे असांजी सुविधाऊं जनक कम थी रहिया आहिनि बैंक जो ॾाढो सुविधाऊं थी रहियूं आहिनि